इ'यां ते हून साढ़ियां ठाई स्टेटां न ते तुसें पंजें दे नांऽ पुच्छे तां अ'ऊं तुसें पंजें दे सनानी पंजाब होई हिमाचल हरियाणा उत्तराखंड ते उत्तर प्रदेश चलो गोआ बी रक्खी लेओ